हेलौ हेलौ नों मादै मादै जुलिमोन नामा एह माने आङो बड'लेण्ड इउ इउनिभारसिटियाव फरायो नालाय आङो माबा ओह दानायनि सोमोन्दै नोंनाव सोंहरनो आङो मोन्थिफेरा नालाय इन्दि दानायनि सोमोन्दै मारै मारै खालामो सिगाङाव मारै खालामो बेखौ आङो अननानै खिन्था खिन्थाहरलाय आङो एसे सोलोंनो लुगैदों आरो

उम औ औ

अह अह अह औ ओरै फिदिंग्राया फिदिंलायग्रा एह ओम अह ओह ओह ओह ओम अह माइदि माइदि ओह ओह

अह जेन'बा गोद गोदो औ औ गोदो सोरखिजोंसो लुलाबायोमोन नालाय औ बबिनआव सालायनानै औ औ औ औ औ औ औ बेयाव सोंफाखानानै औ

औ ओम औ उम औ

उम औ बे ओमफ्राय दख'नाफोरखौ माइदिफोरखौ दायोबा जेन'बा माइदिया गांसेआवहाय मुथाबसे मुथाबसे जायो अननानै खिन्थाहर हरनानै हागोन ना जेन'बा मुथाबसेजों दख'ना गांसे जायो माइदि बिदन सोंलायोबा दे होमबा थेंकिउ गोजोननाय थाबाय खिथानायनि थाखाय औ दे